एगो मुझे हिंदी किताब थी वह किताब मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं बहुत पढ़ रही थी जो वह बहुत अच्छी लगती थी और मैं पढ़ रही थी राजा रानी वाला वह कहानी बहुत अच्छा लगता था हमको राजा रानी वाला कहानी तो बोले कि बहुत हमको अच्छा लगता है तो स तो हमको अच्छा लग रहा था वही बात कॉमेडी रिपीट करके सुनते थे बहुत अच्छा लग रहा था तो बोले थे कि यह सब फ़िर करके हम पढ़ लेंगे तो मेरे सर बोले थे कि जे हम अथी करना है तो बोले कि हाँ गणित की किताब पढ़ लो या इंग्लिश की किताब पढ़ लो या अथी वाला पढ़ लो या ऊ चाहे गणित का या पर्यावरण वाला वह सब पढ़ सकती हो बहुत अच्छा लगा कहानी उसका मैं बहुत अच्छा कहानी देते थे बंदर सा वाला यह सब वाला कहानी मैं राजा रानी फ़िर थे वह सब कहानी देते थे बहुत अच्छा लगता था और उसमें सुनने भी बहुत अच्छा मज़ा आता था और कहानी बहुत अच्छा लगता था सुनने में और जो हमें नहीं आता था तो हम कहानी को फ़िर भी रिपीट करके हम सुन रहे थे ऐसे ऐसे कि हमको भी यह आता है वह आता है तो सुन रहे थे वह उसको वह कहानी का हमें बार बार रिपीट करके हम सुन रहे थे कि वह होते हैं वह होते हैं सारी बात को मैं बोलती थी कि जी यह वाला बहुत अच्छा लगते थे बहुत कहानी अच्छा लगते हैं से हम उसको बोलने चाहते थे कि वह तो बोल रहे थे कि जो ऐसे मेरे कहानी ऐसे तो बोलो कि राजा कभी घूम रहे थे वह रानी से मिलने गए थे वह क्या क्या बहुत कुछ बोलते थे तो वही वाला अच्छे लग रहे थे तो ज़्यादा बोलें पा रहे थे तो हम बोले कि जो वैसे करेंगे पूरा तो हम चाहते थे चाहे सिलाई मशीन भी सिलाई मशीन भी हम चाहते हैं करने के लिए तो वह भी आ जाते हैं हमको तो सिलाई मशीन राधे श्याम का काम करते हैं जैसे आते हैं कोई भी तो हम उसको बिठाते हैं फ़िर उसको हम कपड़ा सीके देते हैं बस उसे कपड़ा सीकर दे देते हैं उसके बाद वह हमसे बात करने लगती थी कि यह वह वह तो हम बोल रहे थे हाँ तो अच्छा ही है बस उसके बाद में ब्लाउज यह सब कुछ कुछ सीकर दे देते थे तो वह सी लेती थी हम सीकर उसको दे देते थे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे हम बोल रहे थे